यहाँके परिवारके नहि करय लए चाहय छै खेती इएह वजहसँ जे हमरा यहाँ फसल मार चलि जाइ छै करलासँ की फायदा रूपा दू गो नहि बचत होइ छै ओइ वजहसँ नहि करय लए चाहय छै चलि जाइ छै अपन बाहर जे दू गो रूपा कमेबइ परिवारके देखबै लेकिन खेती इएह अर वजहसँ नहि करय लए चाहय छियै कखनी बारिश जादा होइ जाइ छै डुबि जाइ छै घास कखनो बाढिके पानिसँ डुबि जाइ छै घास कखनी रौदासँ जड़ि जाइ छै घास ई आर वजहसँ फसल लगबय छियै बरबादे चलि जाइ छै ओइसँ बढ़िआँ बाहर चलि जेबय तऽ दू गो रूपा कमेबय तऽ घर परिवारके देखबै लेकिन एहिजाँ ई भी सही गलत छै जे खेती छोड़ि दै छै ई भी गलत छै जे अगर खेती छोड़ि देतै तऽ अपना लए छोड़ि देतै जे हम बाहर जाकऽ कमाय लेबय खाइ लेबय लेकिन दोसरो खातिर सोचयके चाही जे अगर खेती नहि करबइ तऽ फेर दोकानोमे समान जेतइ केना जेतइ दोकानमे जेतइ तबने अगिलो आदमी खरीदतै तऽ कीनकऽ खेतइ इहो अर लए तनी सोचयके चाही ई अर सोचय नहि छै जे सोचय छै जे खाली अपना सोचिते जाइ छियै दू गो रूपा बाहरमे कमेबइ खेतीबाड़ीमे बचय नहि छै परिवारके देखबइ लेकिन अपना बारेमे सोचिते तऽ नहि ने होतय दोसरोके बारेमे सोचयके चाही खेती करनाइ जरुरी रहय छै खेती नहि करतइ तऽ फेर दोकानमे सामान केना जेतय दोकानमे सामान जेतय तब ने दोसरो लोक खरीदतै दोसर लोक खरीदऽ लए सामान करतइ खेत बुनतइ खेतमे बीया देतै तब ने खेतमे बीया होतय दोकानमे बेचतइ तऽ बेचतइ दोसरो लोक खेतय कीनकऽ खेती नहि करतइ चलि जेतय दू गो रूपा अपना परिवार खातिर बाहर चलि जेतइ बाहर चलि गेलाके बाद जाकऽ कहतइ जे हमे अपन परिवारके देखबय दू गो रूपा कमेबइ दोसर लेल नहि सोचतइ ई सब दिक्कत ने छै ओइके वजहसँ खेती करयके चाही खेती करतै ओइसँ इएह होतय जे तनी लेटे होतय लेकिन होतय सक्सेस होतय नहि तऽ अगर नहि सोचतै जे नहि होइ रहलइ तब ई दिक्कत छै ओइ वजहसँ खेती करय करनाइ जरुरी छै खेती करतइ तऽ धीरे धीरे अपने फसल होतय ध्यान देतय दोसर जगह ई जगह नहि देतै बीया बढ़िआँ दै छै दोसर जगहसँ लेबय दोसर जगह नहि दै छै तेसर जगहसँ लेबय कहियो ने कहियो बढ़िआँ फसल होबे करतइ आओर भगवान अइसन थोड़ी छै जे गरीबके नहि देखय छथिन सबके देखय छथिन कहियो ने कहियो बढ़िआँ फसल होबे करतइ अइ खातिर खेती नहि छोड़यके चाही खेती जब छोड़ि देतय तऽ इएह रहतइ जे फेर हँ कीन अरके अनाज कोइ खइतइ भविष्यमे ओकरो अइसन नहि छै जे बाहर जेतय कमेबे लए तऽ ओकरा पास परिस्थिति नहि होतय ओकरो पास होतय दोसर जगह कीनऽ लए जेतय नहि एहिजाँ मिलतइ कहतइ कि हमरा पास माल नहि आबय छै तऽ हम कहाँसँ दियौ दोसर जगह जेतय कीनय लए तऽ नहि जेतय रहतइ तऽ ओकर गलती इहो नहि रहतइ ओकर गलती रहतइ इहे कि जे नहि बुनलियै तब ने एकरा पास नहि अयललै हमरा अइसन अइसन कते किसान नहि बुनने होतय ओइ वजहसँ ककरो पास दोकानमे माल नहि अयलै तऽ नहि छै ओइ वजहसँ खेती करतइ तभिये दोकानो पर माल जेतइ तब हमे तोहें कोइ भी गरीब लोग जब कीनति या अमीरे लोग ओहो कीनय छै दोकानेसँ खेती जे करय छै ओकरे वजहसँ कीनय छै अगर खेती नहि करतइ दोकानमे सँ सामान नहि जेतय समान नहि जेतय तऽ दू गो जे रोटी जाइ छै पेटमे उ नहि जेतय आओर नै जेतय तऽ फेर दिक्कत छै ई जे सोचतइ जे बाहरमे जेबय कमाय खाइ लेबय तऽ रूपैआ कमेलासँ थोड़ी हइ छै रुपैआ तऽ सभे कमाइ लै छै रुपैआ जेतय दोकानमे जाइके रुपैआ दए देतय सामान रहतइ तब ने दए देतय सामान सामाने नहि रहतइ तऽ रुपैआ देलासँ की फायदा सामान रहबे नहि करतइ तऽ रुपैआ देलासँ की फायदा ओइ वजहसँ खेती करनाय जरुरी रहय छै खेती करतइ तऽ सामान दोकानमे जे तऽ दोसर लोग खरीदतै हमहूँ खरीद सकय छियै आओर नहि करतइ तब की करतइ ओइ वजहसँ खेती करयके चाही खेती करनाइ जरुरी रहय छै ई जे सोचतइ जे खेती खराब चीज छै नहि खराब चीज नहि छै उ भी जरुरी रहय छै आदमीके खेती करनाइ ठीक ने